मेरा नां सुमित ते में रियासी दा बोल्लै करना हून गल्ल करने आं कि ग्राएं बिच रेहियै अपना वेट गेन कि'यां कीता जाई सकदा ऐ दिक्खो जी हर ग्रां बिच में सनाना चाह्न्नां हर ग्रां बिच हर घर दे बिच हर असें गवां रक्खी दियां मेहियां रक्खी दियां बकरियां रक्खी दियां दिक्खो जी सबतूं पैह्लें जो साढ़ा अस आखने आं प्रोटीन प्रोटीन ते ओह् साढ़े घर बिच मजूद ऐ

ते ओह्दे कन्नै उस उस दुद्ध कन्नै कोई बी चीज बनै ओह्दे बिच बी अस अपना फैटस पाई सकदे जां खाई सकदे ओह्दे बिच प्रोटीन मिली सकदा ते ओह् जेह्के साढ़े शरीर गल्ला बड़े लाभदायक न ते बड़े अच्छे तरीके मतलब साढ़ा जेह्का इक शरीर ऐ इक फली फुल्ली सकदा और साढ़ा जेह्का भार ऐ जि'यां अस वेट गेन आखै ने ओह् बड़ा अच्छे तरीके कन्नै साढ़ा बधी सकदा असें ई कुतै जाने दी जरूरत नेईं साढ़े घर साढ़े ग्रां बिच गै असें ई हैल्दी चीजां जियां आखदे कि स्वस्थ चीजां खानें ई मिली सकदियां जेह्दे कन्नै साढ़ा शरीर जेह्का मटापा तो मटापा मतलब मटापा निं आखी सकदे इक किस्म दा वेट गेन जिसी अस आखै दे आं ओह् असें ई अपने ग्रां दे अंदर मिली सकदा असें कुतै जाने दी बी जरूरत नेईं साढ़े घर बिच गै साढ़े ग्रां च असें ई ऐसी ऐसी चीजां मिली सकदियां जेह्दे कन्नै साढ़ा शरीर इक बड़ा अच्छी तरह् फली फुल्ली सकदा बड़ा अच्छी तरह् साढ़ा वेट गेन होई सकदा बहुत अच्छे तरीके नै साढ़ी परवरिश होई सकदी अस गल्ल करना चाह्न्ने आं अपने ग्रांऽ दी इत्थै हर घर हर घर साढ़ी गौ माता हर घर च गवां हर घर च मंझां हर घर बिच जिंदा दुद्ध बड़ा लाभदायक ऐ इक बंदे गल्ला जेह्ड़े जिं'दी उं'दियां जि'यां देहीं होई गेआ लस्सी होई शाश होई जां किश दुद्ध दी बनी दियां जेह्कियां जिन्नियां बी चीजां होंदियां दुद्ध दी बनी दियां ओह् सारे लाभदायक ऐ इक इन्सान गल्ला जेह्दे कारण ओह् अपना इक वेट गेन करी सकदा बड़ा अच्छे तरीके कन्नै उ'ऐ स्हाब ऐ जि'यां लोक शैह्रें बिच इ'नें चीजें ई तरसदे न भाई उं'दी सेह्त ठीक नेईं रौंह्दी उ'ऐ स्हाब ऐ साढ़ा ग्रांऽ बिच हर चीज मजूद ऐ और असें ई हर इक तरीके कन्नै साढ़ी सेह्त ठीक रेही सकदी